हाँ मैं रुपाली रेस्टोरेंट से ही बात कर रहा हूँ मैं बताएं

एक मिनट एक मिनट मैं लिख लेता हूँ जरा आप क्या क्या ऑडर करवाना हाँ हाँ बताइए हाँ हाँ

ओके ओके ठीक है इतना ही चाहिए इसके साथ रोटी चावल

अजी कितनी कर दूँ सर तंदूरी रोटी अच्छा अच्छा ठीक है सर और और क्या करवाना है हाँ हाँ मैं कर दूंगा और नहीं सर सर उसी में रहेगी उसी में ऐड है पापड़ भी उसी में ऐड है

सर कुछ तो वो नहीं रहेगा बाकी सब तो वही है हमारे रेस्टोरेंट का टेस्ट भी वही रहेगा बाकि सब तो आपको सेम ही मिलेगा जी हाँ सर अभी नई डिश में आपको पनीर तड़का मिल जाएगा पनीर पनीर से बनी डिश है वो मिल जाएगी आपको

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल हम भिजवा देंगे आपको हाँ सर अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है हाँ सर हमारा रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है ना इसीलिए सर जी हाँ जी हाँ

हाँ हाँ अच्छा जी जी नहीं इस बात से आप जी जी

हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ सर बिल्कुल सर

जी सर जी सर हाँ सर नहीं आप इस बात से बेफिक्र रहिए हमारा खाना एकदम गर्म और सही टाइम पे आपके पास के में पहुंच जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती है आपको और इसकी शिकायत आपको नहीं आएगी टेस्ट से रिलेटेड भी कोई बात होगी तो उसपे भी कोई दिक्कत नहीं हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है और हमारे एरिया का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये

सर आधे घंटे में पहुंच जाएगा आधे घंटे में पहुंच जाएगा हाँ हाँ हाँ तो सर अगर फ़ास्ट डिलेवरी चाहिए तो सर जी जी सर सर हमारा वो है कि अगर फ़ास्ट डिलीवरी करवा रहे है तो सर थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा बाकि सब कुछ ठीक है जी जी सर हाँ ठीक है सर मैं करवा देता हूँ हाँ सर मैं कोशिश करूँगा की जल्दी से जल्दी पहुंच जाए मैं आपका ऑर्डर अभी ले लेता हूँ और अभी करवा देता हूँ ठीक है सर आप कर दीजिए मैं आपको भेजता हूँ जी हाँ जी सर धन्यवाद सर